टमाटरके चटनी बनै छै तऽ टमाटरके चटनी बनै हइ ने तऽ ओहिमे चिन्नी पड़ै हइ निम्मक पड़ै हइ तऽ सब मर मसल्ला दऽ कऽ बनबै छिए आओर आओर सबचीज बना बनबै छिए निम्मक मसल्ला सब दऽ कऽ बनबै छिए सरिसोके तेल पड़ै हइ नारियलके तेल आओर नहि पड़ै हइ सरिसोके तेल पड़ै हइ सरिसोएके तेलमे सबचीज बनबै छिए जेना तरुआ भेलै सब्जी भेलै चटनी भेलै सबचीज सरिसोएके तेलमे बनबै छिए आओर वएह सबचीज बनबै छिए तऽ अच्छा लागै हइ आओर कोनो चीज नहि देलासँ नहि अच्छा लागै हइ सबचीज ओहिमे दै छिए तऽ अच्छा लागै हइ बुझलिए तऽ वएह सबरङ्गके सब्जी अपन जेना सबचीजमे सरिसोके तेल पड़ै हइ जेना आलूके भेलै कोबीके भेलै टमाटरके चटनी भेलै आओर चीज सबचीजमे पड़ै हइ जेना दालिमे भेलै सबचीजमे पड़ै हइ चोखामे भेलै सबचीजमे सरिसोके तेल पड़ै हइ बुझलिए माँछ मछली हमरा आओरके नहि खाइ छिए तऽ माँछ मछली आओर नहि खाइ छिए तऽ ओहिसबमे हमे आओरके नहि ओकर प्रयोग करै छिए आओर जतेक साग सब्जी खाइ छिए सबमे सरिसोके तेल प्रयोग कऽ रहलिए हँ करै छिए आओर मीठा खाइ छिए तेजगर नहि खाइ छिए बुझलिए ने तेजगर अच्छा नहि लागै हइ मीठे सबदिनसँ खा अएलिए हँ मीठे खेलिए हँ बुझलिए आओर हँ तऽ वएहसब मीठे खाइ छिए आओर तेजगर नहि खाइ छिए बुझलिए तऽ वएह सनेसँ सबचीज बना रहलिए हँ आओर बनाकऽ खा रहलिए हँ मीठेमेसँ बुझलिए आओर सबचीजमे सरिसोएके तेल पड़ै हइ नारियलके तेलके प्रयोग कोनो चीजके तेलके प्रयोग नहि करै छिए आओर सरिसोएके तेलके प्रयोग कऽ रहलिए हँ बुझलिए बुझलिए तऽ